जय झूलेलाल मां लाजपत नगर मां हिकु बैग वरितो हुओ मां तव्हां सभिनी खां हुन जो तज़ुर्बो थी ॿुधाइणु चाहियां त इहा बैग मां हिकु ई महीनो थियो आहे जो वरिते उहो हिन इहा बैग सॼो छिले वियो आहे हिन जो सॼो लैदर निकरी वियो आहे हैंडबैग बि टूटी वियो आहे मां जॾहिं वई हुअसि त दुकानु ते हुन मूंखे चयो त इहा हुन जो ॾाढो सुठो आहे इहो बैग ऐं को बि हिन में को बि शिकायत न ईंदी त मां हिन खे ॿ टे साल आराम सां यूस करे छॾी सघां थी पर हिन खे अञा हिकु ई महिनो थियो आहे ऐं दुकानदारु हिन खे वापसि बि नथो वठणु वठे हीअं लॻे थो त हुन मूंखे को रखी हुई शइ ॾिनी आहे जंहिंजो अ हुन जो न पियो निकिरे सामान या छा त हुन मूंखे विकणी छॾियो आ त ता तवां जॾहिं बि वञो हीअं ख़रीदारी करणु ऐं छो त तवां ध्यानु रखिजो पंहिंजी शइ सुठी तरह सुठे नमूने जांच कजो ऐं पो ई वठिजो